ہیلو ایم ایس فوڈ ولیج ہاں مجھے کھانا آنے تھا آپ کے یہاں پر تو آپ میرا آرڈر لے لیجیے ہاں جی میرے ویسے آپ تو یہاں پہ اویلیبل چیزیں کیا کیا ہیں چکن میں ہاں ایک کام کیجیے چکن کڑھائی کر لیجیے ہاں لیکن اس میں نمک وغیرہ ذرا کم ڈالنا اور تھوڑا سا اسپائسی بھی نہیں رہنا چاہیے تھوڑا سا لیس اسپائسی اور کم تیل میں اسے کر دیجیے اور اس کے علاوہ ہاں اس کے علاوہ میرے کو بٹر نان چاہیے تھا میٹھے میں آپ کے پاس کیا کیا اویلیبل ہے میٹھے میں شیک وغیرہ ہے اب ایک مینگو شیک کیجیے لیکن اس میں بھی کم چینی رہے گی اور ٹھنڈا بھی کم رہے گا ہاں اس کے علاوہ اور کیا کیا ہیں آپ کے پاس روٹیاں نارمل رہے گی جو بھی اویلیبل رہیں گی

اوکے آپ اتنا تیار کروائیے میں آتا ہوں آپ کے یہاں پر بس پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ میکسیمم لگے گا ہاں بائے